देखिए सार्क टैंक सार्क टैंक जैसे कि किसी भी व्यवसाय को करने में जो हम लोग लेते हैं किसी भी काम को लेना जैसे कि देख लीजिए दो हजार अठारह में पैंतीस से चालीस हजार लोग लगभग पैंतीस से चालीस हजार लोगों ने आवेदन को भरा था लेकिन उसमें सक्षम मतलब जो आगे बढ़े वो मात्र हजार लोग थे सोच लीजिए चालीस हजार लोग में मात्र एक हजार लोग बढ़ेंगे तो हमारा देश क्या विकास करेगा कुछ नहीं तो एक हजार लोग आगे बढ़े और फिर उन एक हजार में जो आगे बढ़े और उसमें से सिर्फ सौ लोग आगे गए अच्छा खासा कमाना स्टार्ट किए वो लोग और उनमें से जो ये लोग छट जाते हैं तो उन लोगों का उम्मीद टूट जाता है उम्मीद टूटने के बाद ये लोग अपना खुद से कुछ करने लगते हैं बस यही सब जो होता है लोगों को अच्छा प्रभावित नहीं करता है और अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है तो यही लोग फिर गलत काम पर उतर जाते हैं गलत करने लगते हैं और फिर जो शार्क टैंक जैसे कि बिजनेस मतलब ये डीलिंग डीलिंग का काम होता है इसके साथ ये डील किए तो आज ये होगा कल उसके साथ वैसे डील होगा मतलब ये जो डीलिंग टाइप का काम है बस ये लोग डील देते रहते हैं ऐसे करो वैसे करो बस डील दिए बात खतम है डील फाइनल हो गया और जैसे कि देखिए जब उन चालीस हजार लोगों ने फॉर्म भरा तो उसमें से सिर्फ एक हजार लोग पास हुए तो उसमें जो बचे स उनतालीस हजार लोग थे उन लोग का उम्मीद टूट गया उम्मीद टूटने के बाद